पणजेंत आमकां मुखेलपणान वेग वेगळ्या वेळार वेग वेगळ्या जाग्यांचेर फेऱ्यो पळोवपाक मेळटा मुखेलपणान आमकां तीन फेऱ्यो पळोवपाक मेळटा पयली जी फेरी जाता ती चवथीच्या आदली जाता दुसरी फेरी आसा ती इगर्जेच्या फेस्ता वेळार जाता आनी तिसरी जी फेरी आसा ती लोकोत्सवा वेळार जाता जी चवथीची फेरी आसा ती चवथीच्या दोन तीन दीस पयली येता आनी त्या फेऱ्येंत आमकां चवथीक जें कितें लागता सामान तें सगळें थंय आमकां मेळटा दुसरी जी फेरी आसा ती जावन आसा इगर्जेची फेस्ताची फेरी ती इगर्जेच्या भायर फेरी येता थंय आमकां सगळ्यो वस्तू मेळटा कपडे खाण जेवण सगळे तरेचे वस्तू आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तिसरी जी फेरी आसा ती आसा ती लोकोत्सवाची फेरी ती लोकोत्सवाच्या वेळार काम्पालार फेरी येता थंय आमकां चडशे खाण जेवणाच्यो वस्तू घरांत जें आमी डॅकोरेशन करतात ती वस्तू थंय जें सगळें आमकां वस्तू पळोवपाक मेळटा